साढ़ा ग्रांऽ जेह्का सारें शा ज्यादा कम्म कीता जंदा ऐ ओह् जिमींदारी दा गै ऐ साढ़े बुजुर्ग बी इ'यां करदे अग्गें साढ़े बी इ'यां करा दे अवा बत्थेरे लोग करा दे जिमींदारी गेड्डा गेड्डा दिक्खेआ जा ते लोक अज्जकल अपने जागतें शा घट्ट करा दे जिमींदारी जमीनां खेड़ियां रवै दियां जां इयां देई उड़दे कुसै होर होर अद्धै पर बाह्ने मेन एह् इ'यै गल्ल कीती जंदी जिमींदारी गै ते इक द'ऊं फसलां होंदी साढ़ै इन्नियां ते फसलां बी नेईं होंदियां न मक्कां ज्यादा शा ज्यादा सारें शा ज्यादा जेह्की फसल होंदी साढ़ै ओह् कुकड़ियां गै होंदियां कुकड़ियां लोग रांह्दे कुकड़ियें कन्नै कन्नै बिच्च उं'दे राजमा लांदे ते एह् सारें शा मेन चीज़ गै अवा अज्जकल नौजवान न जेह्का ओह् जिमींदारी तो बड़ा दूर नस्सा दा ओह् नी करना चांह्दा जिमींदारी उसी खबरै कोई शर्म औंदी के एह् सारा कम्म करने बड़े हारे लोक जेह्के न इत्थुआं जाइयै जा'इरी कुतै बड्डे बड्डे शैह्रें च उत्थें जाइयै कमरे लैंदे इक इक कमरे च रौह्ना अपने इत्थुआं एड्डियां खुल्लियां जमीनां छुड़ियै इक इक कमरे च रेहियै अपने जागतें गी शैह्रे च जाइयै पढ़ाना मेन इ'यै गै जिमीदारियां हा जिमींदारी कोई बी शायद अज्जकल नी करना चांह्दा ऐ क्योंकि जोरा दा कम्म ऐ डैडीकेशन देनी पौंदी कदें फसल निकलदी कदें नेईं निकलदी कदें परमात्मा दी मार पेई जंदी कदें होर किसै दी मार पेई जंदी ज्यादा इद्धर लोक जेह्के न अज्जै दे जमानै ओह् जिमींदारी थमां नस्सदे जा'रदे कोई अज्जकल जिमींदारी करना नी चांह्दा ऐ खुम्बे खेड़े न अज्जकल कोई घाह् नी बड्ढदा फसलां इयां गै कक्ख नी इ'यां गै रौऐ करदियां खाल्ली जंगल जाड़ बना'रदा कुसै ओह् नी ऐ कि हां केईं लोक उं'दे थोह्ड़े थोह्ड़े जेह्के पैह्ले इन्नियां इ'न्नियां गुनी कुकड़्यां कड्ढदे हे अज्जकल उं'दे बी दिक्खो हां थोह्ड़े थोह्ड़े कुकड़ियां रेही गेदियां पैह्लें टब्बरदार जेह्के लोक नी ओह् बी अज्जकल एह् कम्म करन नी जंदे कल्ला दूआ कल्ला बंदा ओह् किन्ना कम्म करी सकदा ऐ इक्कला बेचारा जियां साढ़ै बुजुर्ग हे इस्सै जमीनै च इन्ने इन्ने चीज़ कड्ढू उड़दे हे पर हून गेडे अस आं ते असें अपनी गल्ल आखी लैचै ते साढ़े हा कु'न जिमींदारिया दा कम्म होंदा ऐ पैह्ले जेह्के लोग हे ते घरा कड्डी लैना सारा किश जियां सरे'आं लानियां घरा तेल कड्डी लैना हून साढ़ै निक्की जेही चीज़ असेंगी चाहिदा होऐ ते ओह् जाइयै ह्ट्टियै आह्न्नी पौंदी ऐ इ'यै कि शायद कोई कम्म नी करना चांह्दा मेन बजह् इ'यै होई सकदी नेईंं करने दी